हमरा सभके क्षेत्रमे बहुत इसकूल छै जेनामे राम जानकी हरिजन इसकूल आओर ई जे द पब्लिक इसकूल छै आओर हमसभ कोचिंग पढ़ि गाँवमे जाइ छियै बोड़ी पोखरिके बगलमे मार्गदर्शन कोचिंग अहिठाम कोचिंग पढ़ै छी आओर हमरा सभके क्षेत्रमे विभिन्न विभिन्न प्रकारके इसकूल छै ओइमे अच्छा तरीकासँ पढ़ाइ कयल जाइ छै जेना हाइ इसकूल छै हाइ इसकूलमे हमरा सभके सलीम सर छथिन ओ बहुत अच्छा तरीकासँ पढ़ाइ पढ़बै छथिन आओर श्याम सर जे छथिन ओ मैथके बहुत अच्छा पढ़बै छथिन दिलीप सर छथिन ओ भी हिन्दीमे बहुत अच्छा पढ़बै छथिन पहिले तऽ नहि पढ़ाइ ठीक ठाक होइ छलैहँ आब बहुत अच्छासँ कड़ाइसँ पढ़ाइ होइ छै हमरा सभके एतऽ आओर हरिजन इसकूलमे भी बहुत सरजी छथिन जे अच्छा तरीकासँ पढ़बै छथिन आब तऽ आओर बहुत मास्टर सभ एलखिन हँ पढ़ाबऽके लेल जेना जगन्नाथ सर जे छथिन ओ भी अच्छा पढ़बै छथिन हुनकर पढ़ाइ बहुत कड़ा छै ओइ इसकूल सभसँ कड़ा पढ़ाइ जगन्नाथ सरके छै आओर राजा राम सर मैथके पढ़बै छथिन ओइ इसकूलमे आओर बहुत अच्छासँ ही मैथके सवाल जवाब दै छथिन संसकृत भी ओहे सर पढ़बै छथिन हिन्दी हिन्दी पढ़बै छथिन सन्तोष सर सन्तोष सर भी बहुत अच्छा पढ़ाइ पढ़बै छथिन हमसभ जे कोचिंगपर पढ़ै छियै हुनकर नाम छियै गौरी भायजी हुनका हमसभ गौरी भायजी कहै छियनि आओर गौरी सर हुनकर नाम छियनि गौरी सर छथि हमसभ हुनकासँ पढ़ै छियै ओ ओलेट औल सभ सब्जेक्ट पढ़बै छथिन ओ सभ ओ बहुत अच्छासँ इंग्लिश पढ़बै छथिन हिन्दी पढ़बै छै हम जे सभ सब्जेक्ट लेने छी ओ बहुत अच्छासँ पढ़बै छथिन आओर ओतऽ हम कोचिंग टेन्थसँ ही पढ़ै छियै हम दू तीन सालसँ ओहिठाम कोचिंग पढ़ै छी आओर बगलमे हम अइ गाँवमे तऽ इसकूल छै जेना मिलल यऽ तऽ दऽ राइजिंग सन इसकूल छै आओर पब्लिक इसकूल छै ई गाय गायत्री विद्या मन्दिर ई इसकूल छै बहुत प्रकारके एतऽ इसकूल छै अइ गाँवमे तऽ बहुत ही इसकूल भऽ गेलैए आओर पढ़ाइ भी बऽ बच्चा पहिले कम पढ़ै छलखिन हँ आब कड़ाइसँ पढ़ाइ होइ छै तऽ आब बच्चा भी ध्यान पढ़ाइमे दै छथिन पहिले ध्यान पढ़ाइमे नहि दै छलखिन हँ आब बहुत अधिक ही कोचिंगपर भी कड़ाइ कयल गेलैए बहुत कोचिंग खुललैय गाँवमे गाँवमे तऽ बहुत ही कोचिंग खुललैय आओर बच्चा सभ पहिले कोनो ढङ्गसँ पढ़ाइ नहि करै छलखिन हँ मन अइ तऽ पढ़ु नहि मन यऽ तऽ नहि पढ़ु आब बहुत ढङ्गसँ पढ़ै छथिन आब तऽ की कहु बहुत बच्चा तऽ पहिले गेमे खेलऽमे टाइम पास कऽ दै छलखिन हँ आब पढ़ाइपर ध्यान देने छथिन किएक कि आब एते कड़ाइ पढ़ाइ भऽ गेलैए एक्जाममे बैसऽ के लेल भी बच्चाके बहुत पढ़ाइ पढ़ऽ पड़ै छै आब बच्चा बहुत पढ़ाइ कड़ाइसँ पढ़ाइ करै छथिन